हमर जहन चचाके तबियत खराब भऽ गेल तहन ने तहन हमसब गेलहुँ लअ कऽ अहाँके हॉस्पिटल या हस्पताल सब जे लअ कए गेलहुँ रऽ तऽ ओहिसँ अहाँके नहि ठीक होइत रहै कियाकि तऽ अस्पताल अपने खुद खराब रहै ओ जगह तऽ ओ जगह यदि खराब रहऽ तऽ ओकर अहाँके बहुत लाइन लागै पड़ैत रहै लाइनमे यदि लागै पड़ै रहै तऽ दूरी बनाबू एकदम सुबहमे जइयौ तऽ शाममे देखायल हैत एतेक बड़का लम्बा रूट रहऽ बैठै उठैके जगह नहि रहऽ एकदम गन्दा उन्दा जगह सब रहऽ एको रति मतलब लायकके जगह नहि रहऽ जे अस्पतालके होइ छै ओ सब कोनो अस्पतालमे नहि लागैत रहै बहुत गड़बड़ सिस्टम रहऽ जे जे बहुत तबियत खराब रहऽ जे एते इमर्जेन्सीमे एतेक जगह नहि रहऽ इमर्जेन्सीके तऽ बहुत बड़का दिक्कत यऽ ई रहबाके चाही अपना सबके लेकिन अय सबके लेल कोनो बात नहि जे भेल से भेल एहिसँ लोक बहुते इन्सान खराब भऽ जाइ छै जदि नहि एतेक जल्दी ठीक भऽ पाबै छै डॉक्टरके पास नहि जा पाबै समयसँ चलि जाइ यऽ ओतऽ जगह नहि मिलै यऽ ओतऽ अहाँके कोना रहतै तऽ बैठै उठैके जगह नहि यऽ गन्दा जगह यऽ दोसरो बीमारी फैल जायत तऽ आदमीके जल्दी पेशंटके देखबाके छै तऽ देखैके कारण हमरा सबके लएके जाइ छी इमर्जेन्सीमे तऽ नहि होइए काज तहियो बहुत देरके बाद होइए बादमे जे होइए तऽ डॉक्टर लग लए जाइ छी तऽ डॉक्टर दबाइ दै यऽ दबाइ दै यऽ तऽ बहुत इमर्जेन्सीमे एकदम सूइआ सब पड़ैए सूईयाँ सब पड़ैए तऽ उलटा पयर जाइ यऽ तऽ ओकरो उलटा सीधा गड़बड़ी भऽ जाइ यऽ फेर दोसर बीमारी उखरि जाइ यऽ दोसर बीमारी उखरै यऽ तऽ जल्दी ओ ठीक नहि होइ यऽ फेर दोसर डॉक्टर लग जाइयो उहो डॉक्टर लग उहै होइए इसब होयत होयत अहाँके बहुत दिन भऽ जाइ छै तऽ बहुत दिक्कत होइ यऽ बहुत परेशानी भऽ जाइए बादमे जे एना किया होइ छै जल्दी समयसँ नहि ठीक होइ छै बुझियो बहुत खर्चो होइए टाइमो लागैए लेकिन ठीको नहि होइए ई बहुत कनी दिक्कत भऽ जाइ यऽ अहाँके ओतऽ गेलाके बाद कुछो ठीको नहि होइ यऽ तऽ कनी अजीब लागै यऽ बुझलिए इसब कारण बहुत कनी खराब लागै यऽ अस्पताल अस्पताल नहि यऽ एकरा उपलब्धता करना चाही सबके अस्पताल ठीक रहऽ कम सँ कम लेकिन एना नहि होबाक चाही